आं बांसिन मोजां मोननाय गेलेमुआ जाबाय फुटबल फुटबल खौ बयबो मोजां मोनो मानो होनोबा फुटबल आ जाबाय बयनिफ्रायबो मोजां मोननाय गेलेमु मोनसे टिम गासै मोननै टिम जों लानानै नैजिनै जन गेलेमु जायो ओरै फारसे एगार'जन टिम ओरै साइद फारसे बिसोर जिसेजन टिम जायो गासै नैजिनै प्लेयार फोर जायो आरो बेबायदिनो फुटबल खौ आंल' मोजां मोना बयबो बुहुमनि मानसिफोर गासिबो मानसिफोरा मोजां मोनो बे फुटबल गेलेमुखौ आरो आंबो बिराद मोजां मोनो मानो होनोबा बेहाय ओरै टिम मोनसे ओरै टिम नो जोलायलायनाय सोलायलायनायाव सोलायनाय थगायलायनाय बेबायदिनो बायदि बायदि फारसोनाय माजानाय जोनाय गल सोनाय बिदिनो मोजां मोनो आरो ओरैबो गल सोनाय ओरैबो गल सोनाय बेबायदिनो बे गेलेमायाव फुटबल खौ मोजां मोनो आरो मानसिफोराबो बिराद नायनो मोजां मोनो बे गेलेमु फुटबल आंनि मोजां मोननाय गेलेमुखौ आरो बेबायदिनो बे गेलेमु फुटबल नि टाइम आ नब्बै मिनिट नब्बै मिनिट जायो बिदिनो आरो बिदिनो फुटबल खौ बिराद मोजां मोनो आं